हम दोपहर के भोजन के लिए अच्छा बढ़िया भोजन पकाते हैं जिसमें सभी घर वालों के जो भी पसंद होती है उसको शामिल किया जाता है छाछ मुख्य रूप से हमारे भोजन में शामिल है ज़्यादातर हम पालक और दालों का उपयोग करते हैं तो दिन का खाना तो हम थोड़ा भारी भी हो सकता है हमारा लेकिन रात का खाना हम थोड़ा हल्का ही लेते हैं हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और हल्का फुल्का बनाते हैं जैसे दाल चावल हो गए कुछ भी इडली सांभर हो गए ये हल्का फुल्का हम शाम के खाने में उसको लेते हैं ताकि रात को ज़्यादा भारी खाना ना खाएँ तो भारी खाने से नुक़सान होता है दिन को तो हम इधर उधर घूमते रहते तो खाना पच जाता लेकिन रात को खाना खाकर सीधा सोना होता है तो हम रात को थोड़ा नार्मल हल्का फुल्का ही बनाते हैं